आङो खृष्टान सो जाहैबाय नालाय अब्लाबो आङो जोंनि बर'फोरा आसामनि जोंनि आसामनि सुबुं जेन'बा बर'फोरखौनो आं लाबाय जोंनि बर' फोराहाय बैसागो फोरबोखौ मा बायदि फालियो आङो गोदो उन्दैनिफ्राय आबै आबौ आजै आजौफोरनिफ्राय जा मोनबोदों आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जोंबो जों बर'फोरा हा बैसागु फोरबो फालियो बे बैसागो फोरबो फालिखौ जों बर'फोरा जेरै गोबां रंजा बाजा रंजा बाजाजों जोङो बे बैसागुखौ फालिहरो जोङो बैसागुआव पार्स जोङो मोसौ थुखैनाय सान लायो पार्स्ट आव बे मोसौ थुखैनाया मोसौ मोसौखौ जोङो फुङावनो सिखारनानै जों न'खरनि सुबुंफोरा सिखारनानै मोसौखौ दैमायाव लांनानै मोसौखौ दैमायाव लांनानै थुखैयो थुखै खांनायनि उनाव मोसौनो जोङो फथा फुनहोयो लावनि माला गानहोयो फान्थावनि माला गानहोयो जोङो बिदिनो मोसौखौ थुखैनाय जायो बैसागुनि पार्स्ट दिनाव खालि बे मोसौ थुखैनायनिबो सल' दङ लाव जा फान्थाव जा बौसोर बोसोर एरबाय था बे सल'खौ जोङो खन्नानै मोसौखौ थुखैनाय जायो नाथाइ आथिखालनि जुगआवहाय मोसौखौ दैमा आरियाव लांलायला फुख्रिफोरावनो दै मोनोब्ला जोङो थुखैयो गोदोनिजों दानिजों जोंना गोबां फाराग जानानै फैबाय ज' बैसागु फोरबो फालिनायाबो गोदोनि सुबुंफोरा बैसागुखौ दासिमबो फालियो बेखौ मानि मोसौ थुखैनायनि अखानायै एक थारिगै एक थारिगै जोंनि बर'फोरा उन्दै उन्दै गथ'फोरा गेदेरखौ उन्दैफोरा गेदेरखौ मान होनाय बेखौ बैसागुनि एक थारिगै फालिनाय जायो बेखौ दासिमबो फालियो बिदिनो एके बेनि उनावहाय गामि गिदिंनाय गामि गिदिंनाय जोङो लायो बैसागु एक थारिगनि अखानायैनिफ्राय जोंनि बैसागु साना स्नि सान जायो बे स्नि सानावहाय बैसागुनि एक थारिगनि अखानायैनिफ्राय जोङो बैसागुखौ बरायनायजों लोगोसे जोङो रंजानायजों लोगोसै गासैबो बोराय बेन्थ' उन्दै गेदेर उन्दैनिफ्राय लानानै जिखिनि बोराय बुरै गेदेरसिम गासिबो गामिनाङैनो ओंखारनानै जोङो बे बैसागुखौ न'खर न'खर गिदिंनानै जोङो रंजाहैयो बे नाथाइ गोदोनि समावहाय बे बै बै बैसागु फालिनायाव जि जिनिसफोर दामग्राफोर बे दामग्राया जोंना औवानि जायोमोन मा नाम बुङोमोनआं बेखौ मिथिला नाथाइ बे दामग्राफ्रा औवानि जायोमोन आरो बै सल'खौ जोङो खुगा मेथाइ जों गावनि खुगाजोंनो जायाबाबो जाबाबो जोङो गावनि खुगाजोंनो बानाय बानाय सल' खनोमोन नाथाइ आथिखालनि जुगआव जोङो बक्सजोंसो गिदिंनाय नुसै जोंनि जुगा सोलायबाय सोलायनायलाय जोंनि बैसागु मागिनायफ्राबो मदार्न जुग बायदि जाबाय मदार्न जुग जानायलाय बेनिखायनो जोंनि बैसागुनि गिदिंनाया बक्सजोंसो मागिनाय बायदि जाहैबाय आरो न' न' थांनानै जोंनि बैसागुनि बैसागुआव गानो जोङो आइजो माहारिया सिख्ला आइजो माहारिफ्रा गोमो दख'ना गोजा ब्लाउस आरो गोजा फालि बेखौ जोङो स्राइ गान्नानै खानाय खाथुबनानै जोङो रंजा बाजा जोङो मोसानायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो जोङो जों बर'फोरा बैसागुखौ गोबां रंजा बाजायै जों फालियो दासिमबो बेखिनियानो